کھانا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کس مقدار میں کھانا بنانا ہے اس کے لیے برتن دیکھنا ہے سبزی گوشت ان کو دھو کے کاٹ کے دھوکے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد گھی مسالے ان کی مقدار کے حصہ نکال کے رکھتے ہیں لہسن ادرک پسا ہوا اپنے پاس ہونا چاہیے پیاز کٹی ہوئی ہونی چاہیے اس کے بعد کھانا بنانا ہم شروع کرتے ہیں